ड्राइबर जी सुनाएओ मिगी किन्ना टैम लाना तुसें उत्थै जाने गी में जम्मू जाना हा जम्मू आस्तै किन्ना टाइम लग्गग थुहाड़े कशा जेह्ड़ा असें नमें रूट उप्पर जाना जेह्ड़ा पराना रूट हा ओह् खराब होई गेदा ते ओह्दे र कम्म लगा दा जित्थै गड्डियां नेईं चला दियां न त् पराने रूट उप्पर नेईं जाई सकने आं अस असें नमें रूट उप्पर जाना जैह्दे कन्नै असें अस तौले पुज्जी जाना तुस सनाएओ किन्ना टैम लाना तुसें किन्ना टैम लगग जंदे मौकै ते फिरी में तौले तौले तौले तौले पुज्जना बी है कम्म बी करना ते फिरी उत्थुआां मिगी एह् सनाएओ किन्ना टाइम लग्गग ते फिरी जाना बी है बापस बी लैना मिकी तुसे गै